मैं जब छोटी थी तो मुझे कढ़ी बनाने नहीं आता था तो मेरी मम्मी ने बोली कढ़ी बनाने के लिए तो मैं बोली मम्मी हमको कढ़ी बनाना नहीं आता तो मम्मी बोली चलो ठीक है मैं तुमको बताती हूँ तो मम्मी ने बताई कढ़ी बनाने तो हमको आ गया फिर मेरी मम्मी ने बोली मुझे सब्ज़ी बनाने के लिए तो मैं सब्ज़ी भी नहीं बना पाई मैं बोली मैं छोटी हूँ तो कैसे बनाऊँगी तो मम्मी बोली कि तुम सीखोगे तब तो बनाओगी तो मैं बोली आप सिखाएँगी तभी तो मैं सीखूँगी तो मम्मी ने मुझे सब्ज़ी बनाने बताई तो मैं सब्ज़ी बनाने को भी सीख गई फिर उसके बाद मैं मम्मी ने बोली कि तुम चलो पराठा बनाओ तब मैं बोली कि मुझे पराठा बनाने नहीं आता तो मम्मी बोली चलो मैं सिखा रही हूँ तो मैं गई सीखने के लिए तो स मैं सीख ली तो बहुत अच्छा बना तो मम्मी ने खाई तो बोली हाँ अब तो तुमको बनाने आ गया मैं बोली ठीक है तो और कुछ बनाने बतओगी तो मम्मी बोली कि हमको मैं मम्मी से बोली कि मम्मी हमको वो बनाने नहीं आता कच्चा आलू बनाने नहीं आता है तो मम्मी बोली कि ठीक है बेटा चलो आलू उबाल दो और मैं आ रही हूँ तो बताऊँगी तो मम्मी ने आलू उबाल मैं आई आलू उबाली उसकी बाद में जब आलू उबल गया तो मम्मी बोली इसको छील डालो तो छील डाली तो फिर मैं छीलकर रखी थी तो मम्मी आई तो बताई कि कढ़ाई में तेल डालो फिर उसके बाद में आलू डाल दो आलू डालके फिर मसाला डोल दो मसाला को अच्छी तरह से भूंज दो भूंजकर फिर उसको बढ़िया से ढाँक दो जब वो पक जाएगा तो उसको खाना तो अच्छा सा बन जाएगा तो मैं अच्छा सीख ली उ कच्चा आलू बनाने फिर जब मेरा शादी हुआ मैं घर पे आई तो मुझे पूड़ी बनाने नहीं आता था दाल का तो मेरी सास ने बोली की हाँ पूड़ी बना डालो तो मैं बोली कि पूड़ी हमें नहीं बनाने आता तो बोली कि क्या सीखकर आई हो तो मैं बोली कि हाँ हम सब कुछ तो थोड़ा बहुत सीख ली हूँ लेकिन पूड़ी बनाने नहीं आता तो मेरी सास बोली कि चलो अच्छा ठीक है तुम दाल उबाल दो तो मैं एक बार दाल उबाल दी तो वो दाल एकदम दाल बन गया फिर वो मुझे बिगड़ने लगीं फिर एक बार बोली कि हाँ चलो उबालो दाल तो मैं बोली आप यहाँ पे बैठेंगी तभी तो मैं दाल उबालूँगी तो मैं दाल उबाल दी तो बोली कि हाँ इसको सील पर पीस डालो तो मैं सील पर पीस डालो डारी तो फिर उसके बाद में तो बोली कि और उसमें मसाला वसाला जो पड़ता है उसको डाल दो फिर आटा सानकर उसको उसी में भर भर की बना दो तो मैं बोली कि मुझे भरने नहीं आएगा आप बताइए तो वो बताई कि हाँ इसको ऐसे ऐसे बनाओ तो बनाई तो बनाई तो धीरे धीरे तो थोड़ा बहुत आ गया फिर उसके बाद में बोली की हाँ आलू का पराठा बनाने के लिए तो मैं बोली ओ भी मुझे नहीं आता तो बोली की तब चलो बनाओ मैं बताती हूँ तो मैं बनाने लगी तो बताने लगी की हाँ ठीक है चलो आलू उबालकर उसको छीलकर अच्छे से मसाला में घून भूंज दो भूंज के फिर उसके बाद में आटा में वैसे भर के बना दो तो मैं बोली आप सिखाएँगे तभी आएगा तो वो आकर बताई तो हमको आ गया बहुत अच्छा बनाई और खाने में बहुत अच्छा लग रहा था